ہمیں الیکسن کے دوران بہت ساری پریشانیوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے ہم لوگ یہاں پہ گرامین علاقوں میں رہتے ہیں تو یہاں پر الیکسن بہت ہی ڈفیکل ہوتا ہے جیسے کہ شہروں کے مطابق یہاں پر بہت ہی ڈفیکل ہوتا ہے جیسے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ الیکسن ہوتا جو ہے تو یہاں پہ بہت ساری پارٹیاں ہوتی ہے جو اپنا الیکسن خود لڑتی ہے یہاں پہ مکھیا سرپنچ سمیتی واٹ سدسیہ وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں جو یہاں کے خود کے ہوتے ہیں تو اس کی پارٹیاں اس کے لوگ الگ ہوتے ہیں اور دوسرے کینڈیڈیٹ کے لوگ الگ ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ہم یہاں پہ بہت چانس رہتا ہے کہ لڑائی ہونے کا اور ووٹنگ کے ٹائم بہت بھیڑ لگ جاتا ہے جس کے وجہ سے اور بھی پریشانیاں ہوتی ہے اور یہاں پہ ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ